मनोरंजन गतिविधियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं जैसे शारीरिक गतिविधियाँ जिसमें खेल खेलना योगा जिम इसके अलावा सामाजिक गतिविधियाँ जैसे पार्टी पिकनीक इसके अलावा कला और शिल्प वाली गतिविधियाँ मैं अपना मनोरंजन के लिए खाली समय में टी वी देखता हूँ और मोबाइल देखता हूँ इसके अलावा कभी कभी मुझे पुराने गाने एक सुनने का एक शौक़ है तो मैं ज़्यादातर अपना खाली समय टी वी में पिक्चर या हादसे से जुड़े हुए सीरियल देख कर या फिर हर मोबाइल में इंस्टाग्राम इत्यादि को देखकर उसमे रील्स देख कर अपना समय व्यतीत करता हूँ और जब इन दोनों को से से मुझे अपना समय व्यतीत नहीं करना होता है तो मैं पुराने गाने सुन कर अपना समय व्यतीत करता हूँ